हमने हमारे स्कूल में कॉलेज में हमने एक ही एक ही मोस्ट वैज्ञानिक के बारे में पढ़ा है वो हैं हमारे ए पी जे अब्दुल कलाम साहब वह एक ऐसे वैज्ञानिक थे कि जिनके बराबर अभी तक कोई वैज्ञानिक हुआ भी नहीं है वह एक अच्छे वैज्ञानिक के साथ साथ एक नागरिक थे और एक अच्छे हिन्दुत्व की भावना रखते थे हमारे अब्दुल कलाम ए पी जे अब्दुल कलाम साहब जैसा कोई नहीं हमने तो उनके बारे में पढ़ा है और काफ़ी ऐसे हमारे वैज्ञानिक हैं जो कि बहुत ही अच्छी कोशिशें कर रहे हैं बहुत ही अच्छे आगे जा रहें हैं जिससे हमारा देश अच्छा हो रहा है इससे हमें खुशी होती है